میرے جو پسندیدہ بائک ہے وہ بلیٹ ہے کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے مجھے چلانے کے لیے میرا خواہش ہے کہ میں اُس کو ایک بار چلاؤں اور میرے پاس جو ابھی ہیرو ہونڈا بائک ہے جو مجھے کافی اچھی لگتی ہے اُس کو چلانے میں آسانی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اِس کی سیٹ جوکہ اوپر ہوتی ہے تو اُس پہ جو ہے ہم لوگ ٹرپلنگ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے بائک چلانا میرے والد صاحب نے سکھایا ہے اور بائک جو اب ہیرو ہونڈا بائک جو وہ آسانی ہم لوگ اُس اسپیڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے کہ مان لو اور الگ بائک ہوتی ہے اپاچے آتی ہے تو اُن کا ٹاپ فلور اور گراؤنڈ فلور ہوتا ہے جس کا ہم لوگ جو ہے ٹرپلنگ نہیں کر پاتے اُس پہ زیادہ لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں اور میری جو ڈریم بائک ہے وہ پتہ آپ کو بلیٹ ہی ہے کہ وہ مجھے مجھے پسند ہے اور جو بائک چلانا جو مجھے میرے والد صاحب نے سکھایا اُنہوں نے اسپیڈ اپ کرنا سکھایا ہے کہ ہاں کیسے کیا کرنا چاہیے اُنہوں نے مجھے کچھ اُس کے جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں وہ بھی سکھائے ہیں میرے پاس جو ہیرو ہونڈا بائک ہے وہ اب کافی پرانی بائک ہے کیونکہ وہ میرے ابا نے وہ چلائی تھی تو وہ مجھے کافی اچھی لگتی ہے کیونکہ ایک میرے پاس میں کافی ٹائم سے وہ بائک ہے